असां पहले सिंध प्राणारात में रहंदा हुआसीं जिते असां पूरी खड़ी सिंधी ॻाल्हाईंदा हुआसीं हाणे असां भारत में था रहियूं त असां उते पूरे तरीक़े सां बिखरजी विया आहियूं इते सिंधी भाषा कोई ॻाल्हाइंदो ई नाहे कोई माण्हू पंजाब में थो रहे त उहो पंजाबी ऐं सिंधी मिलावटी करे थो ॻाल्हाए कोई माण्हू गुजरात में थो रहे त उहो गुजराती ऐं सिंधी मिलावटी करे थो ॻाल्हाए अॼुकल्हि जीअं जीअं पीढ़ी अॻिते थी वधंदी वञे तीअं तीअं सिंधी भाषा जो मोल घटाईंदा था वञनि सिंधी भाषा अॼुकल्हि जीअं पीढ़ी अचे थी नईं नईं पीढ़ीअ खे सिंधी भाषा ॻाल्हाइण सेखारन ई नथा मां अॼु रजिस्ट्रेशन कराइण आइ आहियां डिजिटल इंडियन भाषाणी में ताकि असांजी सिंधी भाषा जो मोल वधल हुजे तव्हांसां मुंहिंजी इहेई वेनती आहे की तव्हां पंहिंजे नंढनि सां तव्हां पंहिंजे वॾनि सां सिंधी भाषा में ई ॻाल्हायो जंहिंसा असांजी सिंधी भाषा जो मोल ईअं ई वधल हुजे तव्हां पंहिंजे घर में ऐं जिते बि वञो था तव्हां पंहिंजे भाषा जो ई प्रयोग कयो तव्हां सिंधी ॿोली ई गाल्हायो